पळय सद्या ते ट्रेफिक लायट सारके चोलनाय सेकेड म्हणल्यार कॅमरा लायलेले आहाय ते ओद्दे मोडलेले आहाय आनी सारकेय कोन्नाय इवन दो ते चॅक कोरपाक केलेले आहाय कोण रुल्स ऍड रेगुलेशन सारके फोलोव कोत्ता काय ना ते पूण कांय जायना काय वर्क कोन्ना इवन थोडें आहले चोरुन व्हेलेय चोरांनी आर टी ओ जाल्यार चॅक सारको चॅक कोन्ना आसतानाच लायसन्स दिता इवन पोयशें दिल्यार रोकडेंच लायसन्स जाता रिजर्व सिटांचेर जाण्टे आहल्यार लोगून रिजर्व सिटांचेर जाणट्यांक बसोंक दिनाय नेण्टेंच बोसताय आनी उठ सांगल्यार पोत्तुन पोत्तुन दिताय पोत्याक पोरते दिताय